जिउआव एम ए फरायनाय समाव जोबोर जेंनाफोर सफैनाय जादोंमोन मानोना एम ए नि एडमिसना बुरजा बुरजा लानाय जायोमोन आंहा बे रांखौ होनो थाखाय गैयामोन बेनि उनाव आङो जोबोर सिन्थायाव गोलैबाय न'खरनि मानसिफोरा आंखौ सिन्थायाव नुनायखाय जाथि खुरमाफोरनिफ्राय सहाय बिहैबाय दिनै जाथि खुरमाफोरा सहाय होनानै बिसोरनि सहायखौ मोननानै दिनै आङो आंनि एम ए खौ मोजाङै मोजां फोजोबनो हाबाय आं दा बिराद खुसि जोबोर गोजोन मोनदों बिसोरनि सहायखौ मोननानै